आंनि गामियाव गोबां रोखोमनि फिसा फिसा फालांगिफोर दङ जाय फालांगिफोरा जोंनि न'खर संसार जानायाव सुंथायो बैफोर फालांगिफोरा फारियै जि दानानै फाननाय आरो आबाद मावनानै गुबुननिसिम दैथाय हरनाय लोगोसे गोबां बायदि रोखोम फिसा फिसा फानलाय बायलाय बेफोरबादि मुवाफोरखौ गुबुन दाबसे जायगानिफ्राइ गुबुन दाबसे जायगासिम लांलाय लाबोलाय एबा हरलाय सोलाय लायनायनि गेजेरजों बेफोर फालांगिया जोंनि गामिओनसोलाव सोलियो दा बेखायनो जोङो जोंनि गामियाव माखासे न'खर सुंथानाय बा थांनानै थानायाव सोलिनो हाथाव फालांगिफोर दङ